हेलौ आं हरबायमोनथ' दहायनो हरनायाथ' हरबायमोन ओमफ्राय बे द्राइबारासो बोरै खालामखो आंथ' दहायनो र' र' आं बे द्राइबारखौ बुंहरनि आरो जोंना नै गारि दै दैखोनो गारियाबो दिगदार जायो ना ओमफाय हगारनायाथ' आं दहायनो हगारदों बे द्राइबारासो बोरै खालामखो र' आं दा बुंहरगोन द्राइबारखौ औ औ एबार एबार बिसिबां हायो नाजासै माबादि हरो खिन्थु आं हरनायालाय हरो आरो ना मोजांखौनो हरो ओमफ्राय बिसोर बोरै खालामो एबार बुंगोन आं र' बिसोरखौ रायना होगोन आं औ एबारनिफ्राय हरसै र' आं द्राइबारखौ बुंहरनि दे औ औ जागोन दे